جی ہاں میں نے آرٹ کی نمائش یا ایکسپو کا دورہ کیا ہے میں ایک بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے اسکول کی طرف سے پکنک پر میوزیم آف آرٹ گئی تھی وہاں پر میں نے بہت سارے آرٹس چترکاریاں آرٹس گیلری بہت کچھ دیکھا کچھ چترکاریاں ٹیبل پر رکھی تھیں کچھ ٹنگی تھیں کچھ ٹی وی میں چل رہی تھیں کچھ پتلے تھے وہ پتلے جو ہم ہم نے کبھی نہیں دیکھے ہم نے وہاں جا کر دیکھے اور ایسے پتلے پہلے زمانے کی چیزیں وہ پرندے اور کچھ طوطے پرندے وہ پرندے جو ہمارے یہاں نہیں پائے جاتے لوگ انہیں ان کی چتر بنا کر وہاں پر لگا کر رکھے تھے مجھے آرٹس کرنا بہت پسند ہے